जेना बाहर निकलली तऽ कौआ भेलै मैनी भेलै सुग्गा भेलै उल्लू भेलै उल्लू भेलै तऽ उल्लूकेँ जेना दिनकेँ नहि सुझाइ देलक रातिकेँ साँझ पड़ल उल्लूकेँ सुझाइ देलक तऽ उल्लू आयल एकदम बैठल बैठल टुकटुक सभकेँ देखली देखली तऽ सुग्गा आयल सुग्गा भगवानके नाम लेलक सुग्गा आयल कहलक सीताराम सीताराम सीताराम सुग्गाकेँ सुग्गाकेँ सिखायल रहतै तऽ सुग्गा सभ बात बोललक बोललक तऽ नाम लेलक जे सुग्गाके नाम जे आदमी देलखिन तऽ ओहो सुग्गा पसन्द जेना हमरा सुग्गा खूब अच्छा लागैए तऽ हम सुग्गाकेँ पोसलियै तऽ सुग्गा हमरा अकिल सिखबै हइ से जेना हमरा नाम हइ खुशबू कहलक खुशबू सीताराम सीताराम सीताराम तऽ सुग्गा भगवानके नाम लेलक भगवानके नाम कहै छथिन सुग्गा से अहूँ लियौ नामके भज भगवानके भजन गाबू सुग्गा कहलक सुग्गाके बोली हमरा बहुत अच्छा लागै हइ बहुत उल्लू उल्लू आयल तऽ क् फल फल खयलक जेना सेब हइ सेब खयलक अंगूर खयलक समतोला खयलक उ उल्लूकेँ दिनकेँ नहि सुझाइ देलक रातिकेँ जेना सुझाइ देलक तऽ रातिकेँ आयल जेना ढाठ गाड़ने छी ओहि ढाठपर आबि कऽ बैठ गेल अमदुरके पेड़के अमदुर फड़ल हइ अमदुरके पेड़पर बैठ गेल आ फल खाय लागल उल्लू खाय लागल तऽ उल्लूकेँ देखयमे खूब अच्छा लागै हइ उल्लूकेँ कहलक एन्ने भगा ओन्ने भगा से खाय दिहो फल खाइ हइ जे फल जतेक पक्षी फल खाइ हइ ततेक अच्छा होइ पेड़ लगबै हइ दुअरापर फलके सामान लगयलक तऽ हमरा सुग्गा आयल तऽ सुग्गा खयलक उल्लू खयलक ईसभके हमरा बहुत अच्छा लागल उल्लूके आ सुग्गाके दू गो पक्षी हमरा बहुत अच्छा लागल पक्षीके हमे भगयली नहि आरो खाना देली फल देली खाय लए केला देली अंगूर देली सेब देली खयलक स् उएह सुग्गा सुबहकेँ आयल तऽ नाम लेलक सीताराम सीताराम हे भगवान कहलक ओ सुग्गा भगवानके कहलक नाम लो खूब अच्छासँ